हाँ हैलो सर पोलिस वाले बोले रहे हैं कि सर सर एक ठो हमारे पास में चोरी हो गया है सामान इधर में बहुत छिन छोर हो गया है आज कल बहुत ऐसा हो रहा है कि जो जहाँ पाता है तहाँ छिन छोर कर लेता है आप लोग का घिस्ती नहीं पड़ता है क्या हम जजुआर से बोल रहे हैं सर नहीं सर नहीं सर नहीं सर देखे हैं जिस तरीका से अभी जैसे चल रहा है छिना छोपटी चल रहा है कल में भी कल में भी वहाँ पर गए थे तो दो आदमी कह रहा था कि जो हमारे पास में भी आया था सब छिन छोर लिया है इसलिए सर इसलिए कह रहे हैं कि यह आज कल जजुआ सब में इधर में गस्ती में नहीं आ रहे हैं कि अच्छा ठीक है तो हम आते हैं इसको कम्पलेन लिखाना पड़ेगा क्या हमारा पास में जो है थोड़ा सा यह समान था जैसे पाँच सौ रुपया था यह छीन लिया है चार आदमी चार आदमी था चार आदमी आ रहा था चार आदमी आ रहा था करीब सात बजे का समय था एसी बात चीत करते करते में बोला कि देखें तुम्हारा पास में केतना पैसा है हम कहें कि नहीं ए तो हमारा खर्चा के लिए तब पर भी बल जोरी ले लिया दो चार हाथ मार भी दिया अब आदमी तो आदमी को तो हम पहचानते नहीं हैं इसीलिए इसीलिए कहें हैं कि जे गस्ती में नहीं आते हैं आप लोग इसलिए यह सब हो रहा है कि क्या हो रहा है तो हम आएँगे आ कम्पलेन लिखाने के लिए कितने बजे तक ले कितने बजे से कितने बजे तक ले रहते हैं हाँ ठीक है अच्छा ठी नहीं नहीं बिना कम्पलेन से तो जाँच नहीं होता है आज कल मगर एतना क्राइम बढ़ रहा है चारों तरफ़ धर लीजिए कुछ न कुछ कुछ न कुछ होता ही है जहाँ पाते हैं तहाँ छिन छोर होता है जहाँ पा रहे हैं तहाँ छिन छोर हो रहा है जिधर जिधर सुनिए इधर अब इसको मार रहा है इसको पीट रहा है फन्ना जगह चोरी हो रहा है इतना बढ़ गया है जिस तरीका से हमको बुझा रहा है कि जे आप लोग में डिपार्टमेंट में आदमी कमती है क्या अच्छा ना ना ऐसा ही ना ना ऐसा बात नहीं है थि ना ना ठीक है त ठीक है त हम अभी आ रहे हैं थोड़ा देर में आधा एक घंटा के अन्दर में हम आ रहे हैं हाँ थ हम बता देते हैं कि जो आपको अधा एक घंटा के अन्दर में आ रहे हैं तो इसलिए आप थोड़ा यहीं पर मिलेंगे ना अच्छा ठीक है तो हम थाना पर ही आ रहे हैं तो आधा आधा घंटा के अन्दर में हम पहुँचेंगे ठीक है ना ना ना ना हम आ रहे हैं आ रहे हैं आ ठीक है ठीक है